हाँ नमस्कार हाँ मछली बेचने वाले हैं हम हाँ है हज़ार रुपये किलो तो हो जाएगा एक किलो और दूसरे हाँ और बहुत मछली है बहुत सा रोहू हो गया कतरी हो गया नैनी हो गया बोआरी हो गया जासर भी है जासर भी है तो कौन सा चाहिए आपको हाँ हाँ तो रोहू हो जाएगा ढाई सौ के किलो हाँ बोआरी हो जा नहीं रोहू हो जाएगा हाँ बोआरी भी हो जाएगा आपको दो सौ के किलो नैनी भी हो जाएगा आपको तीन सौ के किलो हाँ कल नहीं जो जैसा रेट खुला है न देहात में मार्केट में जैसा रेट खुला हुआ है वैसा आपको बोल रहे हैं जो इसे इसे हमारे पास में मछली सब का इतना इतना रेट है उतना आपको रेट बात रहे हैं हम इसी तरह तो वही में थोड़ा थोड़ा मेकअप करके हो जाएगा रोहू मछली और कतरी उतरी सब मिलेगा आपको थोड़ा थोड़ा कम करते हुए तो ज़्यादा कम हो जाएगा न उतना कम नहीं न कीजिए रोहू मछली बोले तीन सौ के किलो कैसे होगा तो दूसरा दूसरा मछली ले लीज रोहुए पसन्द है तो पैसा तो उतना लगबे करेगा उसमें तो कोई नहीं है जो हम कम करके दे देंगे मार्केट तो ऐसा ही चल रहा है सबके पास कैसे ढाई सौ कर दें अच्छा ऐसे नहीं न होता है तो दूसरा पसन्द कीजिए न दूसरा मछली पसन्द कीजिए आपको उतना पैसा नहीं है तो दूसरा पसन्द कीजिए दूसरा मछली ले लीजिए मगर रेट तो वही रहेगा

अच्छा तो कतरी तो भी ढाई सौ पौने तीन सौ के किलो चलता है मार्केट में नहीं वैसा ही चल रहा है पूरा मार्केट में तो वैसा ही ना आपको अब न ही आपसे हम ज़्यादा लेंगे और न ही आपसे कम ले रहे हैं जैसा मार्केट में चल रहा वैसा ही आपको हम कह रहे हैं चार पाँच प्रकार के हैं बोत बताए नहीं रोहू हो गया कत तो सुनिए न आप रखिए पास आकर बात कीजिए